हा हरे राम तव्हां सेवि स्विगी मां पिया था ॻाल्हायो मां हिकिड़ो ऑडर तव्हांखे प्लेस कयो हो जंहिंमें अ मां तव्हांखां पिज़्ज़ा वठितो त हुनमें हिकिड़ो अ तव्हां डिस्काउंट कूपन मूंखे मोकिलियो जेको तव्हां चयो की भाई अॻिते जेको ऑडर तव्हां ॾींदा हुनमें रिडीम करे सघंदा त मां हीअंर कुझु घुराए थो सघां तव्हांजे हुन मां हा त हिकिड़ो मां चा चहियां पियो की भाई हिकिड़ी सैंडविच ऐं अ हॉट कॉफी मां हीअंर घुराइण चाहिंदुसि त मूंखे तव्हां बि मोकिलियो ऐं ॿ डिस्काउंट जो कूपन नंबर आहे थ्री फोर फाइव सिक्स त हिन क कूपन जे बदिले में मूंखे तव्हां हीअ अ डिस्काउंट ऑफर कजो ऐं मूंखे ही इमीडेटली अ मोकिले छॾियो जेको ऑडर मां तव्हांखे प्लेस कयो आहे ऐं सैंडविच ऐं कॉफी जो थैंक्यू